ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں ایک ریاست سے دوسرے ریاست میں جانے کے جو ہے نقل و حمل کے کئی ذرائع ہیں طریقے ہیں جس کے ذریعے ایک ریاست دوسرے ریاست میں آسانی سے جا سکتے ہیں جیسے کہ ہم ریل کی بات کر لیں ریل گاڑی سے ہم ہندوستان کے کوئی ایسا ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جہاں ہم نہیں جا سکتے ہیں بالکل آسانی سے جا سکتے ہیں بس بھی ہمارے ہندوستان میں ایک ریاست سے دوسری ریاست بھی میں جو ہے نا کونے کونے تک ہم بس کے ذریعے بھی سفر کر سکتے ہیں اس طرح ہوائی جہاز کا بھی ہمارا ایک یہ ہے ذرائع ہیں یا ہیلیکاپٹر بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں جس سے ہم ایک ریاست سے دوسرے ریاست میں جا سکتے ہیں بھارت میں سفر بہت سستا ہے سفر کرنا بہت سستا ہے ایک حساب سے جو ہے کیونکہ ان کے جو ہے نا زیادہ تر ابھی اس میں کنٹرول جو ہے وہ سرکار ہی کرتی ہے کیونکہ جب کوئی بھی ادارہ ہو جب سرکار کے ہاتھ میں ہو تو وہ سستی ہی ہوتی ہے جیسے ہم ریل کی بات کریں تو اس میں ایک ریاست سے دوسرے ریاست میں جانے کے لیے جو ہے نا کم پیسے میں جا سکتے ہیں ایک ایک ریاست سے دوسری ریاست اور ہمارا سامان بھی ایک ریاست سے دوسرے ریاست بہت آسانی سے جا سکتی ہیں بہت کم خرچے میں اس میں ہم بس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی سستا ہی ہے کیونکہ ادھکتر بسیز جو ہے وہ سرکاری ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ آسانی سے جا سکتے ہیں اس طرح دہلی کی اگر بات کریں تو دہلی میں میٹرو کی بات کریں تو میٹرو میں وومن کے لیے عورتوں کے لیے الگ سے بوگی ہوتے ہیں جس میں وہ سیف فیل کر سکتے ہیں اور بس میں عورتوں کے لیے الگ ریزرویشن ہے وہ ان کے لیے جو ہے کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں ٹکٹ کے لیے فری فری میں جو ہے وہ دہلی کے کونے سے کونے تک جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں بہت ساری سہولیتیں ہیں بہت سستے ہیں ہندوستان کی سفر کرنا نقل و حرکت بہت سستے ہیں دوسروں کے مقابلے میں جوکہ یہاں کی بہت اچھی چیز ہے نا آسانی سے ایک لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جو ہے آرام سے جا سکتے ہیں